ریاست ہیلتھ کیئر سیکٹر کے دوران کافی اشتراک اور ہم آہنگی کے مسئلے کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ جو اسکیمیں گورنمنٹ کی طرف سے آئے اسے عوام تک بہ آسانی پہنچایا جا سکے اور جلد از جلد انہیں بتانے کی کوشش کی جائے کہ ہمیں اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہئے تاکہ میڈیکل یا پھر ہیلتھ کیئر سیکٹرس کی پروموشن ہو سکے اور ان کو فروغ حاصل ہو تاکہ وہاں بھی نیک نئی ٹیکنالوجیاں آ سکے اور ان کے علاج علاج کرنے کے طریقے بھی بہتر ہو سکیں اور یہاں پر جو ہے سبھی ڈاکٹرس کے پریکٹس اچھی طرح ہو سکے اور جو ہے پیشینٹ کا اعتماد بھی جیتا جا سکے اسی طرح سے ہم ریاست ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ناکافی اشتراک اور ہم آہنگی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تاکہ عوام کا اعتماد جیتا جا سکے اور انہیں ہیلتھ اپنے ہیلتھ کو اچھی طرح فٹ اور فکس رکھنے کے لئے ہم اپنی صلاح اور انہیں کیئر دے سکیں